تقریباََ ایک سال پہلے میں نے بوٹ کمپنی کا ایئر ڈراپ لیا اس کے بارے میں نے بہت سنا ہوا تھا میں نے اپنے دوستوں سے سنا کہ بہت اچھا ہے اس کی کوالٹی اچھی اس کی اس میں آواز بہت اچھی آتی ہے یہ کانوں میں وائبریٹ نہیں کرتا تو دیکھی دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی لینا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے تو میں نے بھی منگایا یہ مجھے اچھے دام میں مل گیا تھا اس کے بعد ابھی ایک ہفتہ ہوا بھی نہیں تھا جب میں نے استعمال کیا تو اس کے جو ڈراپس تھے یعنی جو کان میں لگاتے ہیں وہ چلنا بند ہو گئے تو میں بہت پریشان ہوئی تو میں نے کافی لوگوں سے پوچھا کہ اس میں یہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ کسی طرح وہ پرابلم تو مطلب میں نے نپٹ لی اس پریشانی سے لیکن میرا جو اس کے ساتھ ایکسپیریئنس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ جب میں اسے لگاتی ہوں تو میرے کانوں میں جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے اور کبھی نہ کبھی میرے کانوں میں ہل ہلکا پین بھی ہوتا ہے تو یہ یہ میرا نگیٹیو ایکسپیریئنس ہے یعنی یہ یہ اس کو لے کر کے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں تو میں میری یہی کوشش ہے کہ لوگ ایئرفون ہی استعمال کریں کیونکہ یہ جو آج کل نئے دور میں جو ایئر ڈراپ آ رہے ہیں اس سے کئی پریشانیاں بھی لوگوں کو سامنے آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے تھوڑا بچنا چاہیے بھلے ہی وقت کے ساتھ یہ فیشن کے لیے ایک ٹرین بن گیا ہے لیکن ہمیں وہی استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے لیے اچھی ہیں جو ہمیں نقصان نہ دیں